हमरा इलाकामे दू तीन जगह अस्पताल छै जहिमे अस्पताल तऽ छै लेकिन वहाँ सुबिधा ओते नै छै सुबिधा नै छै तऽ हमरा आरके अच्छा स्वास्थ सही करै लऽ दोसरे जगह जाएके पड़ैत छै जेना भऽ गेल बगलमे मार्केट छै वहाँ जायके पड़ैत छै सुबिधाके लिए तऽ हालाँकि अच्छा सुबिधा नहि छै लेकिन दू तीन जगह अस्पताल छै बेवस्था ओतेक अच्छा नहि हय अस्पतालमे ओकर दूरी लमसम एक किलोमीटरसँ दू तीन किलोमीटर पाँच किलोमीटरके अन्दरे छै एकर दूरी आ अच्छा नहि होएके कारण हमरा आरके दोसर जगह जाएके पड़ैत छै आओर